اتر پردیش کے اندر جو اس ٹائم تعلیم کی جو روزانہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ آن لائن تعلیم پر بہت زیادہ غور دیا جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی پر دیا جا رہا ہے اور تعلیم پر اور انجینیئرنگس وغیرہ پر دیا جا رہا ہے ڈاٹا سائنس وغیرہ پڑھائی جا رہی ہے اسکولس وغیرہ میں تو اس میں تعلیم پہ بہت زیادہ غور دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم تعلیم کو آن لائن کے ذریعے بھی بہت زیادہ تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرا جا رہا ہے جو باہر کے ہیں اور اندر کے مطلب ہر طریقے کے لوگ آکے آن لائن ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے ٹیکنالوجی نئی نئی طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے تعلیم کے ذریعے دی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ کس طریقے سے آپ نئی چیز ٹیکنالوجی کے ذریعے بنا سکیں ہر طرح نئی نئی طرح کی تعلیم دی جا رہی ٹیکنالوجی ڈاٹا سائنس پڑھایا جا رہا اس کے اندر کس طریقے سے ہم ڈاٹا سائنس کے کرا جائیں اور ڈاٹا سروسز ہیں اور بہت ساری ٹیکنالوجی ہیں جو کہ آج کل ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں تعلیم میں بہت زیادہ رجحانات دیے رہی ہیں اتر پردیش کے اندر جیسے ڈاٹا سیونگس ہیں اور ڈاٹا انکمس ہیں اور مطلب ہر طریقے سے ڈاٹا کی تعلیم دی جا رہی ہے آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے اور یہ بہت زیادہ ہمیں ہیلپ فل کر رہی ہے اور اس ٹائم ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ مدد کر رہی ہے اس رجحانات میں